उपनेन हमरा सभकेँ एक सन्स्कार छी जकरा पुरुष लोकके बीच निभाएल जाइत छै ओहिसँ पहिने उपनेनसँ पहिने पुरुष लोककेँ विवाह करए के उनु अनुमति नहि देल जाइत छै उपनेनमे बरुआके गुरु होइ छै ब्रह्मा होइ छै अनेक तरहकेँ विधि विधान होइ छै चाहे ओ बाँसकट्टी हुए कुमरम हुए उपनेन हुए उपनेनके बाद ही पुरुष जनउ धारण कऽ सकैत छै जकर कारण हमरा सभमे ई सन्स्कार आएल यऽ ई ब्रह्माके द्योतक छथि हमरा सभमे बताएल जाइए जे उपनेन केलाके बाद कोनो भी व्यक्ति ब्राह्मण भए जाइत छथि ओकर बादे अहाँ शिक्षा ग्रहण कए सकैत छी अनेक तरहकेँ रीति रिवाजमे

ब्राह्मण भोज एवम पात्रक भोज श्रेष्ठ मानल जाइए हमरा सभमे उपनेनके विशेष महत्व छै